चलो हून गल्ल करचै अस जम्मू कश्मीर च केह्ड़ा इक इशू ऐ जेह्के कन्नै सब कुश डिले होंदा होऐ जेह्दी बज़ाह् कन्नैं इत्थूं दे बच्चे दा लोग सफर करदे न तां में तुसेंगी दस्सी ओड़ां इध्दर लैक ऑफ नॉलेज़ जानि के लोकें गी नालेज़ होनें दी बज़ह् कन्नैं बड़ियां चीज़ां न जेह्ड़ियां ओह् नेंई दिकखी सकदे न हून जियां अस दिक्खा ने कि जम्मू कश्मीर च बड़ी जादा तरक्की होआ दी ऐ लोग केह् करा दे उस तरक्की कोला दा एह् नी दिक्खा दे कि आनें आह्ला समें केह् होनां ऐ ओह् उस तरक्की तो परेशान ऐं इयां बी कहावत ऐ कुसे कहानी च आक्खे दा कि अगर कुसे राज्य दा राजा तरक्की करना चाह्ग न ते जेह्ड़ी ओह्दी प्रजा ऐ ओह् तरक्की नेंई चांह्दी ते ओह् उत्थें एह् जेही छिंज्झ न हमेशा पौंदी ते उऐ छिंज्झ इसलै जम्मू कशश्मीर च लब्भा दी ऐ क्योंकि इक गौरमैंट चांह्दी कि जम्मू कश्मीर दी तरक्की होऐ ते तरक्की आस्तै टैम दे लगदा अगर तुस अपनां घर गै बनानें ते उस च बी इक साल लग्गी जंदा ते एह् ते पूरा जम्मू कश्मीर ऐ ते एह् ते एडा बड्डा जम्मू कश्मीर ऐ की जे जम्मू कस्मीर नांऽ ते कन्नैं लैन्नें आं ते एह् तुस बी जानदे ते अस बी जाननें कि जम्मू ते कश्मीर चांह्दे त्रै ते चार सौ किलो मीटर दा फासला ओह् ओह् साह्नू जेह्ड़ा तैह् करनां पौंदा फिर बी अस एह् जेहियां गल्लां लेईयै बेही जन्नें आं कि हां भाई इन्नां टाईम होइया एह्कड़ी चीज़ नी बनी इन्नां टाईम होया ओह् चीज़ नी बनी पर अस एह् नी सोचनें कि अगर अस घरे दा बी कम्म लान्नें उस च बी इक इस दो दो साल लग्गी जंदे न ते एह् ते पूरा जम्मू कश्मीर दा कम्म ऐ ओह्दे बाद आनें आं टैकनॉलजी पर नो डाउट टैकनॉलजी पर बी बड़ा कम्म कीते दा ऐ गौरमैंट नै पर फिर बी उस टैकनॉलजी गी ओह् ऐक्सपलोज़र ते मानता नेंई लब्भा दी क्योंकि ओह् इत्थें लोकें गी नॉलेज़ गै नी ऐ करनां केह् ऐ ते केह् नेंई ओह्दे बाद अस आई जन्नें टैकनॉलजी पर ते में तुसेंगी दसनी इत्थें टैकनॉलजी नां पर कंप्यूटर लोग लेईयै बेही जंदे न पर उसी सिक्खनें आस्ते बी लोकें अपनें बच्चें गी घरों बाह्र नी कड्ढना लोग सोचदे न कि जेह्ड़ी कताबी भाशा ऐ सब कुश ऐ पर नेंई अज्ज दे टैम पर अगर तुस टैकनॉलजी कोला दा दूर हो ते एह्दा मतलव तुसेंगूी कुश बी नी आंदा टैकनॉलजी दी अगर अस गल्ल करचै ते टैकनॉलजी हून इन्नी बधी दी ऐ इद्धर दे लोग अगर हून अस गल्ल करचै पेमैंट दी अज्ज कल ते पेमैंट बी बिद औट टैकनॉलजी नेंई होंदी ऐ जदूं दा डिज़िटल इंडिया आए दा जदू दा डिजटल इंडियां चले दा अदू दा टैकनॉलजी इन्ना बधी दा खासकर जम्मू कस्मीर च इत्थें आक्खी सकनें आं कि निक्की निक्की रेह्ड़ियें आह्लें बी स्कैन्नर रक्खे दे न क्योंकि ओह् बी चांह्दे न कि उनोेंगी बी नमीं चीज़ सिक्खनें गी लब्भै अज्ज कोला दा पैह्लैं कुश साल पैह्लैं चली जान अस ते लोकें गी कोई शौक नी ऐहा बड़े रेयर लोग होंदे हे जेह्ड़े मतलव ऑन लाईन ट्रासैक्शन यूज़ करदे हो ओह् बी उसलै यूज़ करदे हे जदूं उनैं कोई होर मतलव उंदा बच्चा बाह्र पढ़ दा होग जां कोई फैमली दा मैंबर बाह्र होग उसी पैसे भेजनें आस्तै एह् टैकनॉलजी यूज़ करदे हे लेकिन जदूं दा डिज़िटल इंडिया चलेआ अदूं दा लोकें इस चीज़ गी अडाप्ट कीता जेह्दी बज़ह् कन्नै केह् होआ कि टैकनॉलजी थोह्ड़ी सारी अग्गैं बधी जादा बी नी थोह्ड़ी हारी अग्गैं बधी थोह्ड़ी अग्गैं बधने कन्नैं केह् होआ कि लोकें गी होर जादा होर जादा दिलचस्पी आन लगी कि हां भाई टैकनॉलजी घैंटे बिच्च पैसे अगर कुसे होर बी भेजी सकदी ते एह्दा मतलव टैकनॉलजी कुश बी करी सकदी एह्दी बज़ह् कन्नैं केह् होआ कि हून टैकनॉलजी गी थोह्ड़ी बौह्त मानता जेह्ड़ी ओह् लब्भन लगी ऐ जानिके निक्के निक्के जेह्ड़े निक्के मजदूर बी ऐहे ना ओह् बी सोचदे न कि साढ़े बच्चेआं नू सब कुश पता ऐ क्योंकि इस टैकनॉलजी नै इन्नी तरक्की कीती दी ऐ कि आने आह्ले टाईम च अगर तुसें दो मिन्ट आस्ते अगर कुदै जाना बी होग ना तां बी तुसैं टैकनॉलजी दी जरूरत अस सवेरे ध्याड़ी कोला दा लेईयै राती सौनी मौकैा तक अस टैकनॉलजी दा यूज़ करनें आं जियां सवेरे उट्ठनें आं टैईम दिक्खनां टैकनॉलजी ऐ साह्नू कुदै जाना फोन कन्नैं ओह् बी टैकनॉलजी ऐ अज्ज दे टाईम पर पेमैंट करनी ऐ ओह् बी फोन पर होई जंदी ऐ कुदे जाना अगर अस रस्ता भुल्ली गेदे न ओह् बी फोन पर लब्भी जंदा जानि के तुस सोची सकनें कि टैकनॉलजी नै लोकें दा लाईफ स्टाइल जेह्का ओह् किन्ना चेंज़ कीता पर उस टैकनॉलजी दा मिस यूज़ बी बड़ा होआ दा जियां आय दिन अस दिक्खनें न कि रेप केसिस जेह्ड़े ओह् बधा दे न कुस चीजां ऐसियां बी दिक्खनें न जित्थें शोटे बच्चे बी रेप केसिस च इन्वालव होंदे न ओह् क्यों होंदे ना कि उनें टैकनॉलजी दा असली कम्म जेह्ड़ा ओह् नेंई पता उनेंगी ऐनी पता नी टैकनॉलजी गी यूज़ कियां करनां ते पेरैंटस जेह्ड़े न ओह् बी लिनिऐंसी बरतदे न ओह् बी नी सखादे अपनें बच्चें गी ओह् बस फोन लेआईयै उंदे सामनें पंडिखर रक्खी ओड़दे न कि हां भाई लैओ ते इसी इस्तेमल करो ओह् एह् बी नी सोचदे न कि उंदा बच्चा सिक्खा दे केह् ओ केह् करा दा जेह्दी बजह् कन्नैं बच्चा कदें कवार ना क्राईंम च बी इंवाल्व होई जंदा ऐ ते बाद च लोग रोंदे न कि साढ़ा बच्चा बिगड़ी आ पर तुसें बी एह् चीज़ चेत्ता रक्खनी पौंनी कि अगर टैकनॉलजी दा यूज़ करा दे हो ते उस टैकनॉलजी दे मिसयूज़ बी बड़े होंदे न ते अगर अज्ज कोई बी चीज़ अगर टैकनॉलजी उप्पर यूज़ करा दे न जां फिर अस दिक्खा ने कि हां भाई एह् टैकनॉलजी स्हेई ऐ जां गल्त ऐ ओह् इस आस्ते क्योंकि अस साढ़ा आनें आह्ला फ्यूचर जेह्ड़ा इस्सै पर टिके दा अगर थोआड़े बच्चे कोल फोन ऐ तुसें हमेशा एह् ध्यान रक्खना उस बच्चे गी पता नी चलन देना कि तुस ओह्दा फोन दिक्खा दे हो अगर गल्ती कन्नैं बी तुस उसदे फोन गी दिक्खनें ते तुसेंगी कुश गल्त लब्भदा तुसें उत्थें केह् करनां तुसें उसी समझाना ना कि ओह्दे कोला दा फोन खुस्सना नां कुश होर करनां कि अज्ज अज्ज दे टैम जिन्ना तुस कुसे चीज कोला दा दूर करगे ओह् उन्नी उस चीज़ गी अट्रैक्ट करगा ते तुसें इक कम्म करनां तुस जदूं बी कुश गल्त दिक्खो उस चीज़ गी रिऐक्ट करनें कोला दा अच्छा ऐ उस चीज़ गी कवरअप करो